मोबायलाच्या संबंदान उलोवपाचे जाल्यार तेचे बरेंय फायदे आसात आनी लुकसाण चड आसा मोबायल म्हणल्यार इतलो वायट की तेचे रेडीयेशन जें आसा तें खूब घातक आसा कानाक तकलेक छातये कडेन तशेंच दोळ्यांचेर खूब मार येता दोळ्यांचेर तर खुबूच मार येता कारण तेजे लायटींग जें आसा तेणे खूब दोळ्यांचेर परिणाम जाता दिसपाक जायना दिस दिसूंक शकना चश्मो लागता बेगीन तशेंच कानाक कानाकय आयकपा खातीर खूब त्रास जाता तकले कडेन तर आसपाकच जायना छातये कडेन बोल्सांत तर उरपाकच जायना केन्नाच केन्नाच दवरपाचो ना तशेंच भुरग्यांच्या अभ्यासा खातीर इतलो तो वायट की भुरगीं केन्नाच अभ्यास म्हणटा तो करनात कितल्याय खेपाक सांगू शाळेंतल्यान आयलो की मोबायल सकाळीं उठलो की मोबायल हातींत घेतात रातीं तर सांजे मायत्याक रातीन तर भरपूरूच घेतात आनी फक्त गेमी खेळप तशेंच क्रिकेट ह्यो मॅची ज्यो आसात त्यो पळोवप तशेंच गाडी चलयता आसतना फोन कानाक लायतात सायडीक येवन उलयना गाडयो चलयता आसतना आयलो की रोकडोच हातींत घेतलो चालूं केलो कानाक लायलो बाबा आपूण गाडी चलयता कांय आनी कितें करता हेचें भानच उरना तेंकां तशेंच रातची जी न्हीद आसा ती खूब कमी जाता टेन्शन येता कोणाचे फोन येतलें कांय कोणाचे मॅसेज आयज आयले ना कांय कितें कोणाचे कोणा मॅसेज करपाचो उरला अशें अशें जे आसा ना जाल्यार कोणाक वॉट्सऍप कॉल करपाचो आसा अशें जाता आनी तेका लागून हे टेन्शन उरता आनीक रातीन न्हीद मेळना न्हिदेचो खूब त्रास जाता तशेंच प्रत्येक म्हयन्याक तेजे रिचार्ज करचें पडटा तें तें तें तें पयशें वता तें हेचें खातीर परत पयशें वता एकमेका आंगाचेर एक प्रकारचे घरांचे घरां कडेन वचपाचें हीं नातीं गोतीं म्हणजे येवप वचप हें खूब कमी जाता वेळेचे भान तर केन्नाच उरना आनी हेचे खातीर सामको इतलो मोबायल वायट आसा बरो आसतलो तितलो पावतीक कामा जाता पूण कितें आसता वायट खूब जाता तेणे परत तेजो जो टोवर जो आसा त्या टोवरा टोवर जर लायलो जाल्यार टोवरा खातीर थंयचें जे शेती भाती पिकता पळय तेजेर खूब परिणाम जाता म्हणजे थंयचें शेत पिकच ना तेजेर रेडियेशनाचेर तेचे रेडियेशनान थंयचें तें सगळें शेत आसा तें लासून वता